कोरोना काल खां पोइ असांजे भारत देश में घणियूं ई तकलीफ़ूं आहियूं छो जो कोरोना काल खां पोइ घणियूं बीमारीयूं फैलजी वियूं माण्हूं जेके पेसे वारा हुआ उहे वेचारनि पंहिंजा पैसा बीमारी में विञाय करे सभु पंहिंजा धंधा वंधा सभु खतमु करे छॾियूं ऐं रस्तनि ते अची विया माॻेई जंहिंजा घणा ई पैसा वारा माण्हूं हुआ उहे बि रस्तनि ते अची विया त हाणे असांजे देश में गरीबीयूं बि घणी फैलजी रही आहे पर असां जी भारत सरकार जेका आहे इन जे लाए घणी ई सुठा कदमु खणी रही आहे पोइ भारत सरकार जी मददु सां अॼ जेके किरयल माण्हूं आहिनि उहे पंहिंजे हुन जॻह ते अची करे पहुंता आहिनि पर असीं भारत देश जे लाइ घणी ई शुक्र गुॼार आहियूं त हुए असांखे संभाले वेठी आहे अगरि असांजी सरकार इहे सुठा कदमु न खणे त असी जेके आम जनता आहियूं असां वरी खां हुन दरि बदरि थी वञूं हुन वरी खां सड़क ते अची वञूं